बिजलीसँ अनेको तरहक खतरा उत्पन्न होइत अछि खास कऽ कए आगि लागब कतौ तार गिरलासँ आमजनक मृत्यु भऽ जायब संगहि स्पार्किंग आदि सँ विभिन्न तरहक घटना घटित होयब आम दिन होइत रहैत अछि एकरा सँ बचेबा लेल जरुरी अछि जे बिजलीके तारकेॅं कवर के भीतर राखल जाय ग्रामीण क्षेत्रमे एहन प्रबन्ध कयल जाय जे बिजलीके तारकेँ गिरलासँ आमजनके कम सँ कम बचायल जाय सकए आ ओकर सबसँ पैघ उपाय इएह होयत जे तार पर कवर लगा कऽ वा भूमिगत तारकेँ लऽ जयबाक व्यवस्था कयल जाय